मूं वटि पंहिंजे बालकनी में तक़रीबन छवीह नंढा नंढा गमलनि में पौधा लगियल आहिनि इहे मूंखे घणो करे सेमिनार्स में गिफ्ट मिलिया आहिनि ऐं हर कंहिं पौधे सां गॾु मूंखे हुन सेमिनार जी याद्दाश्त बि आहे ऐं मां पूरी कोशिश कंदो आहियां त हर को पौधो फ्रेश रहे ज़िंदा रहे ऐं वधंदो रहे कुझु पौधा त मूंखे मौक़ो मिलियो आहे हुननि जूं टहनियूं मां ॿियनि में विझी करे वधीक गमला बि तयारु कया आहिनि उन्हनि जे पौधनि सां ऐं जॾहिं मां ॾिसंदो आहियां त कंहिं कंहिं पौधे खे थधि जो असर थो थिए पोइ मां उनखे उस में रखंदो आहियां पोइ बहितर थी वेंदो आहे पोइ ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त मूंखे त इहो मरण खां बची वियो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं कंहिं पौधे में पाणी जी घटिताई थी वेंदी आहे पोइ समुझ में ईंदो आहे त केतिरो पाणी खपे पोइ उनखे बि जॾहिं बची वेंदो आहे त ऊअं बि ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे बाक़ी पौधा त एॾा वॾा थी विया आहिनि जॾहिं मूंखे मिलिया हुया त उहे हिक हथ में अची वेंदा हुया हाणे उहे पौधा एॾा वॾा थी विया आहिनि जो ॿिनि हथ में खणण खां पोइ बि लॻंदो आहे त मां खणी नथो सघां एॾा भारी थी विया आहिनि ऐं कुझु पौधनि जा पंहिंजो फैलाव एतिरो थी वियो आहे जंहिं हिक खां पौधे सां उहो पंज गमलनि में पहुची विया आहिनि त उन्हनि जे बि परिवार वॾो थी वियो आहे त इन्हनि जे करे मां पौधनि सां गॾु मुंहिंजो बि रिलेशन ॾाढो सुठो थी वियो आहे मूंखे समुझ में अचणु लॻो आहे त कहिड़े मौसम में कहिड़े पौधे खे कहिड़ी ज़रूरत पवंदी आहे खाद विझंदो आहियां इन्हनि में जेतिरो मूंखे समुझ में ईंदो आहे ऐं उनजी पोजीशन उन्हनि जी लोकेशन चेंज करण सां उते जेको डेकोरेशन थो थिए उहो बि बदिलजो बदिलणु वेंदो आहे ॾाढी थधि जॾहिं थी वेंदी आहे न ॾाढो वधीक मोइस्चर थी वेंदो आहे उमसु थी वेंदी आहे त मां पौधनि खे कुझु पौधनि खे खणी अंदरि बि रखंदो आहियां शेड में जती जीअं उनखे थधि जो ओस जो या बरसाति जो वधीक असर न बि थिए त इन नमूने मुंहिंजो इन पौधनि सां रिश्तो थोरो काफ़ी समय सां वधंदो हली वियो आहे कुझु पौधा ख़त्म बि थी विया आहिनि त मूंखे ॾाढो दुखु थियो हुयो त छा था करे सघूं उन्हनि जे बदिरें मां नओं वठी आयुमि ओड़ो ई मूंखे लॻे थो ठीकु आहे उन्हनि जो पुनर्जन्म थी वियो आहे हिते